आसामनि हारिमुवा जारिमिन आरो भुमखौरांजों माबोरै गोहोम खोख्लैजादों नंगौ आसामनि हारिमुवा जारिमिननि आसि दिन्थिनायाव बेखौ हमथानानै लानो लाखिनो थाखाय बायदि हारिमुवारि आयदाफोरखौ लाबोबाय थानाय नुनो मोनो गोदोनि राजा महाराजानिफ्राय जागायनानै बै समनि धोरोम सिबियारिफ्रा जे समाव जे धोरोमखौ फालिबोदों बेखौ हमथानानै लानाय नुनो मोनो जेरै अमबुबासि मेलाखौ जे समनिफ्राय कामाख्या थानसालियाव फालिबोनो हमदोंमोन आथिखालावबो बेखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो बेखौ दिनैसिम गारनो हायाखै जिअ'ग्राफिकेल एरिया नि सिङाव थानानैबो माखासे फोरबोफोरखौ फालिनाय जों नुनो मोनो जेरै आसामनि असमिया हारिया बिहु जेखौ फालियो थिख बिदिनो बर'फ्राबो बैसागु फालियो मिसिं हारिया आलि आइ लिगां फालियो बोथोरनि सिगां सिगां जे समाव जे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे आयदाखौ आसामनि सुबुं माहारिया दिनैसिम फालिबोबाय थानायखौ नुदों आरो बैजोंनो हारिमुआबो सिथाबफानानै थानायखौ नुनो मोन्दों बयबो बेखौनो आंगो सान्दों हा मानोना हारिनि हारिमुवा मोनफ्रोमबो हारिनि महर मोखांखौ फोरमायो आरो थांनानै थानायाव उन जोलैखौ बयखौबो समानै आगान सुरफानो फोरोङो बिनिखायनो आसामनि हारिमुखौ जोङो जारिमिन आरो भुमखौरांखौ गारनानै मोनबो सोलिनो हानायखौ नुनो मोनाखै